جب میرے خاندان میں كوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو اس كے لیے ہمارے گھر میں بہت ہی سادہ كھانا بنایا جاتا ہے جیسے كہ كچھڑی دلیا اوٹس یا پھر بالكل پلین رائس اور اس میں كوئی بھی پركار كا مسالہ نہیں ڈالتے بالكل سمپل رہتا ہے اس میں صرف نمک ہی رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم انہیں فروٹس دودھ ایسے ہی چیزیں دیتے ہیں جس میں بالكل بھی مسالہ نہ ہو اور انہیں تھوڑی چیزوں سے پرہیز بھی كرنا پڑتا ہے دوائیاں كام كرے اسی لیے انہیں ہمیں بالكل سادہ كھانا دینا پڑتا ہے اور كیونكہ وہ بیمار ہے اس كا پیٹ بھی بہت كمزور رہتا ہے تو اس كو ہم زیادہ سے زیادہ پروٹین كا كھانا دینا چاہیے اسی لیے ہم اسے فروٹس دودھ چاول دال دلیا ایسی چیزیں دیتے ہیں تاكہ وہ تھوڑا جلدی ٹھیک ہو جائے اور ایسے كرنے سے وہ جلدی ٹھیک بھی ہوتا ہے اور اس كا نیوٹریشن بھی واپس آتا ہے بیمار ہونے كی وجہ سے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اسے دودھ اور دال تو ضرور ہی پلانی چاہیے اور اس میں صرف نمک رہنا چاہیے كوئی بھی پركار كا مسالہ یا چھوكا نہیں لگانا چاہیے